جی ہاں مجھے افسانہ لکھنا بہت پسند ہے کیوںکہ افسانہ نگاری بہت خاص فن ہے اردو زبان میں افسانہ نگاری کے اندر بہت کچھ سیھکنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں نان فکشن بھی لکھا کرتا ہوں کبھی کبھی لیکن زیادہ تر میری توجہ افسانہ نگاری پر ہی ہوتی ہے میرے پسندیدہ مصنف منشی پریم چندر جی ہیں جو کہ ایک بہت بڑے اردو کے افسانہ نگار تھے ان کی بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان کی افسانہ نگاری میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کے جیسا عظیم مصنف بننے کی میں پوری کوشش میں لگا رہتا ہوں